जोंनि गामियाव दाहार लानाया सरासनस्रा बिदिनो लाबाय थायो सेल हेल्फ ग्रुपनिफ्रायबो लायो बिदिनो जोंना आरो गोबां खेथि मावनायनि दाहार लानांगौ जायो बिदिनो थाइबा सुरै सेल्फ हेल्प ग्रुबनिफ्राय लायो आरो गामियारि मानसिफोरनिफ्रायबो लायो आरो खेथि खालामनायाव गोबां खरसा नांगौ जायो बेनि थाखायनो जोङो दाहार लानांगौ जायो खेथि थेक्ट'र होनाय माबानाय मारा होनाय बेफोराव अनेख खामानियावबा लांनांगौ जायो जोङो देन दाहार दाहार लानांगौ जायो गोबांनो जों आरो गैयि मानसिया बिदिनो लालाय लाबोलाय बिदिनो गथ' फोरोंनाय फोरावबो लानांगौ जायो गथ'नि इस्कुल फिस होनाय आरो द्रेस बायनाय खरस जानाय बेफोरावनो गोबां लानांगौ जायो गारि बायनाय न' लुनाय बायदि बायदि गोबां खारेन बिल हरनाय माबा हरनाय जेरावबो द्रेस आरि मैगं खेथि मावनाय दैलांआव आरो थेक्टर